پرندوں کی فوٹو گرافی ایک شاندار اور صبر آزما فن ہے جو نہ صرف قدرت سے قریب کرتا ہے بلکہ فوٹو گرافر کی آنکھ میں جمالیاتی حسن بھی پیدا کرتا ہے جنگل میں پرندوں کی بہترین تصاویر لینے کے لیے چند اہم نقاد کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے سب سے پہلے وقت کا انتخاب نہایت اہم ہے صبح سویرے اور شام کے اوقات میں پرندے زیادہ متحرک ہوتے ہیں روشنی نرم ہوتی ہے اور منظر فوٹو گرافی کے لیے موضوع ہوتا ہے کیمرہ اور لینس کا انتخاب بھی بہت اہم ہے ایک اچھا ڈی ایس ایل آر یا میرر لیس کیمرہ جس کے ساتھ کم از کم تین سو ملی میٹر کا ٹیلی فوٹو لینس ہو دور بیٹھے ہوئے پرندوں کی تفصیل سے بھرپور تصاویر لینے میں مدد دیتا ہے صبر اور خاموش پرندوں کی فوٹو گرافی کا اہم جزو ہے پرندے بہت حساس ہوتے ہیں اور معمولی سی حرکت یا آواز سے اڑ سکتے ہیں اس لیے فوٹو گرافر کو بہت خاموشی سے بیٹھنا اور تھوڑا تھوڑا حرکت کرنا سیکھنا چاہیے کیمو فلاژ یا چہنے کی تکنیک بھی کارآمد ہے اگر آپ قدرتی رنگوں کے کپڑے پہنتےیں یا کسی درفت یا جھاڑی کے پیچھے چھپے ہوں تو پرندے آپ کو اپنا دشمن نہیں سمجھیں گے کچھ فوٹو گرافر خاص بلائنڈ ٹینٹ بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ آرام سے بیٹھ کر پرندوں کا انتظار کیا جا سکے